کائنات اور اُس کے اسرار بہت ہی زیادہ دلچسپ ہیں میں چند لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ کائنات کے لیے اسرار ایک وظیفہ ہے ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اِس دُنیا کے چاروں اور جو چیزیں اللہ نے ہم سب کے لیے بنائی ہوئی ہیں چاند ستارے سورج جس سے ہمیں کافی فائدے ملتے ہیں سورج کی روشنی سے ہماری زندگی میں ایک اُجالا رہتا ہے یہاں سے ہمارا سفر آسان رہتا ہے ہمیں جانے میں جہاں رات میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اِس حساب سے بنایا ہے کہ ہم لوگ رات کے اندھیرے میں سو بھی سکیں اور چاند کی چاندنی میں ہمارا راستہ جو ہے آسان رہے اِس سے زیادہ ہمارے لٮٔے دلچسپ اور کیا ہوگا